हैलो अंजी भैन जी केह् हाल ऐ थुआढ़ा अस बी खरे कियां फोन कीता अज्ज तुसें असें ई आं आं अच्छा ना भ्रावा तुसें असें ई सबेरै बुलाया ते सबेरै सलाह् होई तुसें चार दिन असेंगी पैह्लें सनाना हा नी अस बी अपनियां त्यारियां करी लैंदे हे नी की असे बी जगतै गी केह् देना केह् नेईं तां दिक्खी लैंदे हे अस बी अच्छा आं आं अच्छा अच्छा तां भी केह् आक्खदे दिक्खगे अस भी ते भी नेईं जाना होग तां भेजगी अंऊ कुसै बंदे गी गै भेजगी अंऊ कोई ते कोई आह्ग गै ऐं अच्छा अच्छा कोई निं दिक्खगी आमीं लाह्गी चक्कर अंऊ में आक्खेआ अज्ज पता निं भैन जी कियां फोन करी ओड़ेआ अच्छा एह् गल्ल ही जन्मदिन हा अज्ज तां अच्छा अच्छा होर घर सारे खरे आओ सारे खरे न बच्चे बी खरे मेरे ते तां फिर ठीक ऐ फिर